फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा जोंनो गोबां न'लेज होयो जेरै जों एल केजि निफ्राय लानानै क्लास टेन सिमाव जों गोबां गोबां मोजां मोजां वर्ड्स खोनासंनो हायो जेरै नोंनि थांना थानायनि लामा आंनि थांना थानायनि लामा बयनिबो थांना थानायनि लामाखौ टिचार्स फोरा जोंनो फोरोङो टिचार्स फोरा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जायो टिचार्स फोरा जोंनि सेकेन्ड फादार होननानै जों नङाबा मादार होननानै फोरमायो टिचार्स फोरा जोंनो गुद न'लेज गुद आण्डारस्टेण्डिं गुद पावार गुद इनकारेजमेन्ट होयो टिचार्स फोरा जोंनि सेखेन्ड पेरेन्ट्स टिचार्स फोरा जोंखौ रोङाबाबो आखाय थुयै थुयै फोरोङो टिचार्स फोरा जाबाय जोंनि मानगोनां मानगोनां इसोरबादि होननानै जों फोरमायनांगौ जायो फोरोंगिरिफोरा जोंखौ कलेज आव मोजां मोजां बुजायो हायैखौबो हाहोयो हानायखौबो हाहोवा टिचार्स फोरा जोंखौ मदद खालामो फोरोंगिरिफोरा जाबाय जोंनि गुरु टिचार्स फोरहा गोबां मुवाफोराव आंखालबो जायो जेरै कलेज आव स्कुल आव लेखा गैयाब्ला बोरै फोरोंगोन जायो टिचार्स फोरा स्टुडेन्ट फोरा एक्टिभ नङाबा फोरोंनो गोब्राब जायो फरायसालियावहाय स्टुडेन्ट फोरा गोसो गैयाब्ला टिचार्स फोरा फोरोंनो बायो टिचार्स फोरा जोंखौहाय इनकारेज होयो मदद होयो मानो होनोब्ला जोंनि लाइफ खौ जाफुंहोनो थाखाय टिचार्स फोरा इनकारेज खालामो जोंखौ फोरोङो आरो फोरोंगिरिफोरा गोबां गोबां मदद नांगौ जायो जेरै टिचार्स जों स्टुडेन्ट जों मिलायाबा फोरोंनो बायो टिचार्स फोरा स्टुडेन्ट फोरा एक्टिभ नङाबा फोरोंनो बायो फरायसालियाव टिचार्स फोरा जोंखौहाय मोजां मोजां न'लेज होयो गुद आण्डारस्टेण्डिं गुद इनकारेजमेन्ट होयो टिचार्स फोरा जोंनो गोबां गोबां मोजां मोजां न'लेज होयो आरो टिचार्स फोरा जोंनो गोबां रोंगौथि होयो आरो जेरै टिचार्स फोरा माब्लाबा समाव आंखालबो जायो जेरै स्टुडेन्ट फोरा विक ब्ला टिचार्स फोरा फोरोंनो बायो आरो गोबां रोंगौथि गैयाब्ला टिचार्स फोरा फोरोंनो बायो टिचार्स फोरा जोंनि गुरु जों टिचार्स फोरखौ मान होनांगौ सनमान होनांगौ आरो टिचार्स फोर सोंब्ला रिसपन्ड होआब्ला टिचार्स फोरा दुखु मोनो टिचार्स फोरा जाबाय जोंनि गुरुजि टिचार्स फोरनि थाखाय जों मान आरो सनमानखौ होनांगौ